असांजे सूरत में मेन कपिड़े जो धंधो जाम होलसेल जो आहे सॼे हिंदुस्तान में न सॼे वल्ड में सूरत मां कपिड़ो एक्सपोट थींदो आहे ऐं ॿियो हीरनि जो धंधो जाम वॾो आहे हाणे थोरो टाइम अॻि में नरेंद्र मोदी आयो हुओ वॾियूं वॾियूं ऑफ़िसूं हीरनि जूं खुलियूं वयूं सचिन जे आसिपासि जेके माण्हू पहिरियों हितां फ़ॉरेन में जेका वेंदा आहे हीरा खणी करे बंबईअ में फ्लेट पकिड़ंदा हुआ हाणे हुनजो धंधो हाणे सूरत में थी वियो आहे ऐं ॿियो बेंक जे बारे में इअं आहे भई बी जे पी सरकारि खां पोइ बेंकुनि में जाम सहूलियत वधीक मिलंदी थी वञे ऐं बैंकिनि में बि विहण जी सुविधा जाम सुठी आहे कंहिं महिल कोई फॉम बि भरिणो हूंदो आहे बेंक जे ॿाहिरां हुननि जो हिकिड़ो माण्हू वेठो हूंदो आहे हुनखां पुछदा आहियूं भई इहो इहो फॉम कीअं भरिणो आहे पोइ बेंक वारा उहो फॉम असांखे भरे करे ॾींदा आहिनि ऐं जेको डिज़ीटल भुगतान जी जेका ॻाल्हि आहे हुन में हाणे पंहिंजो क केश जेके पैसा असां ॾींदा हुआसीं हुनजी हाणे झंझट काने का असांखे कंहिं महिल पेट्रोल पुराइण वेंदा आहियूं हुनखे बि डिज़ीटल काड खणी वेंदा आहियूं पैसा असांजा हुनमें कटिजी वेंदा आहिनि ऐं कंहिं महिल ॿाहिरि घुमण वेंदा आहियूं अॻि में पहिरीं वेंदा हुआसीं घुमण त रोकड़ा पैसा खणी वेंदा हुआसीं ऐं हाणे जेकी टेक्नोलॉजी आई आहे हुन पैसा खणी वञण जी काई ज़रूरत न पवंदी आहे पैसा असां हुन में ऑनलाइन बि थी वेंदा आहिनि ऐं पे जेको थींदो आहे उहो बि थींदो आहे बेंकिनि जी सुविधा हाणे जाम सुठी थी वेई आहे